ہیلو ہیلو جی سر جی سر ریسٹورینٹ سے ہو رہی ہے جی جی سر

جی سر سر ہمارے پوڑی کے نارمل چارج دو سو روپیے ہیں پوڑی سبزی دونوں کے اور ُاس میں جو ہیں آٹھ پوڑی اور سبزی رہتی ہیں اور کافی فیمس بھی ہے بہت سے لوگ یہاں تقریباََ ہماری سیل جو ہے ہزار ایک ہزار سے پندرہ سو کے درمیان رہتی ہے جی سر تو آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں جی جی ٹھیک ہے سر الگ جی سر ڈلیوری بھی ہو جائے گی ڈلیوری چارج جو ہے سر جتنی دوری ہوگی اُس کے حساب سے چارجیبل ہے تو آپ ایریا بتا دیجیے کہاں پہ ہے ٹھیک ہے سر جی سر

ٹھیک ہے سر تو ہو جائے گا اِس میں سر ایک گھنٹے لگ جائے گا تقریباََ جی دونوں چیز ہو جائے گا سر لائن بھی ہو جائے گا کیش بھی ہو جائے گا اگر آن لائن کر دیں گے زیادہ بینیفٹ ہو جائے گا اُس میں کچھ کیش بیک بھی مل جائے گا آپ کو جی سر جی سر جی سر جی سر اور کچھ چاہیے سر ہمارے یہاں اِس کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں اگر آپ چاہیں تو ٹرائی کر سکتے ہیں سر اگر آن لائن کریں گے تو ہو جائے گا ڈسکاؤنٹ سر کچھ جی سر آن لائن کریں گے تو ٹھیک ہے ٹھیک تھینک یو سر تھینک یو